गेलेनायाव जेन्नाय आरो देरहानाय मोन्नैबो थाखायो आरो बिनि गेजेराव मोनसे जेन्नाय हान्जा आरो मोनसे देरहाना हान्जा बियो ओंखारखायो बिनि गेजेराव देरहानाय हान्जाया रंजायो खुसिजायो आरो जेन्नाय जाय खेलायाव जेनो बे हान्जाया एसे मानि दुखु जायो आरो गोसोजाया गोसो नाङा नाङा जायो आरो बिनि गेजेराव गेलेनायाव जेन्नानै इयुनाव गेलेला एबा बादायनायखौ बन्द' खालामसै खेला गेलेनायखौ बन्द' खालामसै बिदि सान्नो नाङा बांसिन जा जाय मोनसे तिमा नोंखौ फेजेनदों बे तिमनि सायाव बे तिमखौ फल' खालामनानै बिसोर माबायदि रोखोमनि गेलेनानै बा माबायदि आदब खायदिया बा खायदा बाहायनानै नोंनि तिमखौ फेजेनदों एबा जेनहोदों बेखौ नायनांगोन आरो नोङो बिसोरनि गेलेनायखौ मोजां मोनदोंबा बिसोरनि गेलेनायनि सायाव फल' खालामनांगोन बिसोरनि बे माखासे सोलोंनांगोन जाहाथे इयुनाव बिसोरबादि गेलेनो गोरों जानानै बिसोरखौनो फेजेनफिन्नो हायो बिसोरनिफ्राय बांसिन बा साबसिन गेलेगिरि जानो हायो आरो जेनदों होन्नानै दुखु एबा गाब्रायनानै गेलेला एबा प्रेक्टिस खालामला होन्नानै थानो नाङा बांसिन नों नोंनि गेलेनायाव मा मिस्टेक जादों एबा मा गोरोन्थि जादों बेखौ नायनांगोन आरो मा गोरोन्थिनि थाखाय नोङो बेयाव जेनदों बेखौ नायनानै नों बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनांगोन जाहाथे बे गोरोन्थिनि थाखायनो जेनदों बिखौ बिद नै बिदि बिदि दस्रा रोखोमजों आं दस्रा आयदा बाहायबा आं देरहागौमोन बेफोरखौ साननानै नोङो दस्रा टेगनिक एबा आयदाजों गेलेनो हानांगोन आरो जेब्लाबो जाय गोरोंसिन जाय नोंखौ फेजेनदों एबा नोंनि तिमखौ फेजेनदों बिसोरनि माखासे गेलेनाय केपासिथि आइदियाफोरखौ सोलोंनानै लानांगोन आरो बिसोरनि माखासे गेलेनायखौ फल' खालामनानै जाहाथे बिसोरनिफ्राय बांसिन साबसिन गेलेगिरि जानो हायो बेखौ फल' खालामनानै सोलोंबाय थानांगोन